पहिरियों असांखे गेम हून्दी हुई विडियो गेम ऐं हुन में ईन्दी हुई केसेट ऐं ॿ रिमोट उन बिना असांजो कमु हलंदो ही न हो ऐं मोबाइल में असां खेलींदा आहियूं सांपनि वारी गेम या बॉल वारी गेम ऐं हाणे त एहिड़ी तरह तरह जूं गेमूं अची वेयूं आहिनि मोबाइल में एॾियूं एॾियूं गेमूं अची वयूं आहिनि पबजी क्लैश ऑफ क्लैन्स सब्वे सर्फर टैम्पल रन टैम्पल रन टू जेकी चओ जिन विषय ते चयो उन विषय ते तव्हां खे गेम मिलन्दव बूत ई गेम चयो जेकी गेम चयो हूअ मिलन्दव ऐं टीवीयुनि वारी गेम बि एॾी वधियूं वेयूं आहिनि एक्सबॉक्स प्लै स्टेशन अलाए छा छा अची वियो आहे पहिरियों इएं न हून्दो हो पर हाणे जाम वधियां आहिनि इहे ऐं इएं न आहे पहिरियों बि मज़ो ईन्दो हो हाणे बि जाम मज़ो ईन्दो आहे गेमूं खेलण में ऐं हाणे त एॾो कुझु आहे हुन में खेलण लाइ